اتر پردیش بہت ہی مشہور صوبہ ہے بہت ہی بڑا صوبہ بھی ہے اتر پردیش میں بہت ٹورسٹ یہاں گھومنے آتے ہیں اور کئی کئی دن رکتے بھی ہیں اتر پردیش میں کئی جگہ ہیں گھومنے کے لیے جیسے گڑگاؤں کنٹری سائڈ ریزورٹ ہے جہاں لوگ کافی مزے کر سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں جہاں جہاں کی فیسیلٹیز بہت ہی اچھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ گولڈن بیچ ریزورٹ بھی ہے جو دیکھنے میں کافی خوب صورت ہے اور یہاں بیچ بھی موجود ہے جس سے کہ وہاں تیرا بھی جا سکتا ہے اور دا شیوائے ریزورٹ بھی ہے جو کافی بڑا اور خوب صورت ریزورٹ ہے جہاں سیاحوں کو کافی مزہ آتا ہے اور وہ لوگ کئی دنوں وہاں رہتے بھی ہیں اس کے علاوہ پورے اتر پردیش میں کئی خوب صورت نظارے موجود ہیں